دیہی برداری کی نوجوان زراعت کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں کچھ مثبت تبدیلیاں آئی ہیں کیریئر کے مواقع نوجوان زراعت کو صرف ایک طرز زندگی کے طور پر نہیں بلکہ ایک باوقار اور فائدے مند کیریئر کے طور پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے زارعت میں موجود نئے مواقع جیسے جدید ٹکنالوجیز اور کاروباری ماڈلز کو سمجھا ہے جدید طریقے نوجوان مختلف جدید طریقے اپنانے اپنا رہے ہیں جن میں شامل ہیں اسمارٹ فارمنگ جدید ٹکنالوجی کا استعمال جیسے کہ سنسرز اور ڈرونز جو فصلوں کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال میں مدد دیتے ہیں ہائڈرو سیل اور ایرو بغیر مٹی کے پودے اگانے کی تکنیکی جو کم جگہ میں زیادہ پیداوار سے دے سکتی ہیں نقشہ بندی اور ڈیٹا انالسیس فیول کی ڈیجیٹل نقشہ بندی اور فصلوں کی کارکردگی کا ڈیٹا تجزیہ کرنے کے لیے جدید سافٹ ویئر کا استعمال سائنسی تحقیق بیج کی بہتری کیڑے مار ادویات اور کھادوں کے نئے اقسام کی تحقیق زرعی کاروبار نوجوان زراعت میں کاروباری نقطۂ نظر سے بھی سوچ رہے ہیں جیسے کہ جام جوش اور براہ راست مارکیٹنگ یہ نئے طریقے اور نظریات نوجوانوں کو زراعت میں دلچسپی بڑھانے اور ایک پیشے وارانہ کیریئر کے طور پر دیکھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں